असांजे घर में बि गांइनि जी जोड़ी आहे हुन ॿिनी गांइनि खे असां पंहिंजे घर जे पासे में अङण में ठहियल विरांडे में हुनखे हुते बधी रखंदा आहियूं हुन ॿिनी हुन अङण जी असां ॿुहारी पाए सुठे नमूने रोज़ु सुबुह जो सफ़ाई कंदा आहियूं हुन खां पोइ हुनजो घणो छेणो साफ़ु करे हिन खां पोइ हुन सॼे अङणनि खे फिनायल जे पाणीअ सां धोअंदा आहियूं पोइ हुन खां पोइ असां गांइनि खे गर्म पाणीअ सां सनानु कराए तमामु सुठे नमूने हुनखे कोई मछर परेशानु न करे अहिड़ो असां हुनजो ध्यानु रखंदा आहियूं हुन खां पोइ असां हुन बिनि गांइनि खे चारण वठी वेंदा आहियूं जिते उहो सुठो गाहु खाइनि कोई ख़राबु गाहु न खाइनि कॉटन वारो जंहिं सां हुननि जे पेट में सूर पिए कोई प्लास्टिक न खाइनि उहो असां हुनजो ध्यानु रखंदा आहिनि पाणी पीअनि त उहो बि असां सुठो पाणी पीअनि ॾाढो ध्यानु रखंदा आयूं किथे गंदगी वारो किनो पाणी न पीअनि हुनजो बि असां ध्यानु रखंदा आहियूं ॿियो असां ॿिए कंहिं किन किन किचिरे रस्ते सां न लॻियल हुनजो ध्यानु रखंदा आहियूं असां ॿ कलाक खां वधीक हुनखे चारण वठी वेंदा आहियूं हुन में कोई ख़राबु रस्ते ते न हलनि हुनजो बि असां हुनजो ध्यानु रखंदा आहियूं असां हुननि जे हुन खां पोइ बि शाम जे टाइम में सोयाबिन सुठो गाहु खाराईंदा आहियूं खाराईंदा आहियूं ॿियो असां वटि हुन सां गॾु हिकिड़ो कुतो बि पालयुल आहे जंहिंजी बि असां सुठे नमूने देखरेख कंदा आहियूं उन्हनि जो बि गांइनि जो बि बिनि जो असां डॉक्टर खां रेग्युलर महीने महीने चेकअप कराईंदा आहियूं जेको डॉक्टर कॉलीफाइड आहे ऐं ज़रूर पिए त विच में बि असां डॉक्टर खे सॾु करायो हुनजो चेकअप कराईंदा रहंदा आहियूं तमामु सुठे नमूने असां देखरेख कंदा सार संभाल हुनजी लहंदा आहियूं गांइ असां हुन बिनी गांइनि जा नाला बि गंगा जमुना ॾिनल आहिनि कुते खे बि असां नालो मोती ॾिनो आहे जंहिंखे बि असां